भारतीय इतिहास इतना समृद्ध है कि देश के हर हिस्से में आपको एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक स्थल प्राचीन क़िले और भव्य महल देखे जा सकते हैं इन ऐतिहासिक स्थलों के पीछे छिपी हैं प्यार वीरता ताक़त और युद्ध की प्रसिद्ध कहानीयाँ जब भारतीय ऐतिहासिक स्थलों की बात की जाती है तो सबसे पहले ताज महल को याद किया जाता है ताज महल का प्रतीक सफे़द संगमरमर से तैयार हुआ है और यह सोलह सौ बत्तीस ईस्वी में शाह जहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में यह महल तैयार या बनवाया था इस भव्य और शानदार इस भव्य और शानदार प्रतिमा को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है और यह बाईस सालों में तैयार किया गया था और दूसरी क़ुतुब मीनार का बलुवा पत्थर से बनवाई ऊँची इमारत मीनार क़ुतुब मीनार को उत्तर भारत में पहले मुस्लिम साम्राज्य के स्थल के रूप में जाना जाता है और यह उस ज़माने की मुस्लिम वास्तु कला का बेहतरीन उदाहरण है जिसका निर्माण जिसका निर्माण बलुवा पत्थर से किया गया है इस मीनार में क़ुरान से ली गई कई आयत भी उरेकी गई हैं जो मुख्य रूप से अरबी भाषा में हैं भारत के पहले मुस्लिम शासक क़ुत्बुद्दीन ऐबक के नाम पर इस मीनार का नाम क़ुतुब मीनार पड़ा लाल क़िला की बात करते हैं जब मुस्लिम शासक शाह जहाँ ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली सिफ्ट की तब उन्होंने लाल क़िले का निर्माण कराया जिसे बनाने में क़रीब दस साल का वक़्त लगा दस साल का वक़्त लगा लाल क़िले का निर्माण हुआ और उस वक़्त इसका नाम ए मुबारक था लाल पत्थर से बने इस क़िले का आज भी कितना अधिक महत्व है हर साल पंद्रह अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधान मंत्री लाल क़िले की प्राचीर से देश को समृद्ध समबोधित करते हैं हुमायूँ का मक़बरा बग़ीचा और मक़बरा एक साथ भारतीयों और ईरानी वास्तु कला का बेहतरीन संलग्न दिखाता है हुमायूँ के मक़बरे में जो भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलो में से एक है